جی میں نے ایمازون سے ایک آڈیو بک اپنا پرچیز کی تھی جوکہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو دیکھ نہیں پاتے جن میں سے میرا ایک دوست ہے اسے نظر کی تھوڑی پرابلم ہے اس کے لیے وہ بک کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور جس طریقے سے جس کوالٹی میں ان لوگوں نے بک کا آڈیو کی کوالٹی بتائی تھی جس طریقے کا انہوں نے پورا پریفرینس دیا تھا بک بالکل ویسی ہی نکلی ہے